में इक्क फोन लैता हा एप्पल आह्ला ते ओह् में आक्खा ना कोह्की साईट होंदी ऐ जित्थां में लैता हा अमेजॉन आह्ला आं एह् अमेजॉन आह्ला लैता हा ते किन्ने ते पंज्हत्तर ज्हार रपेआ खर्चेआ हा ते आईफोन आं आईफोन आखदे उसी आं आईफोन बारां ते पजहत्तर ज्हारें दा दित्ता ते ना ओह्दे कन्नै कोई इक्क ओह् इयां दित्ती कोई लीड नेईं दित्ती ते ना कोई चार्ज 'करने आस्तै ओह् टूंबा निहा ओह्बी निं दित्ता अगड़ा ते इ'यां गै देई टकाई ओड़ेआ ते आखदे एह् तुसें अलग लैना ते ओह् दऊं दिनें ई गै मेरा फोन इयां रुकन लगी पेआ महां एह् ते कनेहा एह् पजहत्तर ज्हार रपेआ खर्चेआ ते इंया पैसे पाये इंया बंदी पाये ते इनें मोयें फोन कीता महां मिगी कनेहा दित्ता फोन तुसें दंऊ दिनें दे बाद गै रुक्की गेआ ते ऐ निं कोई भी अलग ठारां सौ रपेआ खर्चेआ ते भी ओह् लैता जिसी चार्जर आखदे उसी बिजली कन्नै चार्ज करदे इसी फोनै ई ते कीता ओह् चार्ज करियै बी इंया रुकी रुकियै बिच इंया कुदै कोई गल्लां करनियां होंदियां कोई ते गल्लां केह् करनियां एह् फोन ई मतलब बिच रोआ दा जिसी बी फोन करो कुदै बड़ी जरूरी गल्ल होंदी शीलो कन्नै फोन करना कुदै होर रानो कोई फोन करा दी ही कोई उपासना कदें फोन करा दी ते एह् बोलदा एह् फोन बिच एह् रुकी जंदा एह् पता निं कनेहा फोन में ते पता निं मेरा पूरा एक्सपीरियंस में आक्खा ना मेरी पूरा पंज्हत्तर रपेआ इंया बंदी पाए आखनै दी गल्ल निं ते एह् पंज्हत्तर ज्हार रपेआ बापस निं देआ दे आक्खा दे सर जी तुस दूआ लैओ जां इसी स्हेई स्हेई बापस करो तुसें इसी चलाया किसी ते महां तुसें एह् गारंटी दित्ती दी सालै दी ते तुसें फोन निं बापस लैना आं ते आक्खा दे सर एह् जेह्की ऐ केह् पता ओह् तुंदे कोल नेटवर्क बिच प्रॉब्लम होऐ साढ़ा फोन निं खराब होई सकदा असें पूरा चैक कीते दा ते गेआ उत्थै जित्थै आक्खदे इंदा सर्विस सेंटर कोई पता निं मोए नै आखदे ठड़े ते दस्सेआ मिगी ते ऐ निं करा दे ते आक्खा दे कि सर तुंदा फोन बिल्कुल ठीक ऐ बिल्कुल ते मोऐ जेल्लै फोन करो ते फोन निं मिलदा ते फोन निं मिलै ते केह् करना भी ते कोई आक्खा दा ना कि में एह् एमेजॉन उप्परा एह् एप्पल आईफोन बाह्रा ना तुस कदें निं खरीदेओ बेकार आ फोन